हैलो अंजी जी नमस्ते तुस सनाओ होर गेदे हे अज्ज स्कूल ते केह् ऐ प्रोग्राम इत्थें पंदरां अगस्त दा आं जी आं आं अच्छा अच्छा अगर छुट्टी मारनी बी होग फिर अं अच्छा अच्छा अच्छा फिर त्यारी पूरी ऐ बच्चें दी आं अच्छा अच्छा अच्छा ओह् दिक्खनी आं ओह् दूआ निं हत्थ निं ला लॉस्ट रिहर्सल कड्ढियै अच्छा अच्छा आं अच्छा दिक्खने आं फिर आह्गी कल्ल में फिर ते लेट ई आना में फिर ते जेह्ड़े मेरे बच्चे ना उनें ई दिक्खी लैओ मतलब छड़ा रेंज तगर करी लैयो ते में आई जाह्गी जल्दी बारां बजे तगर अच्छा आं चलो कोई निं दिक्खगी में उसी भला